मेरा नांऽ कोमल शर्मा ऐ ते में इक स्टूडैंट आं साढ़े इत्थै बिजली दी इन्नी दिक्कत ऐ कि साढ़ी गर्मियें बिच्च बुरी हालत होई जंदी ऐ बिजली आह्ले सानूं बिजली दिंदे बी ऐ पर इन्नी मास्सु मास्सु हारी बिजली दिंदे जेह्दे कन्ने पक्खे बी निं चलदे मच्छरे कन्ने बुरी हालत होई जंदी सानूं रातीं मच्छर खाई खाइयै साढ़ा खून चूसी ओड़दे पढ़ेआ जंदा निं साढ़े कोलूं किचन बिच्च इन्नी गर्मी होंदी ना रुट्टी शुट्टी बनाई जंदी मम्मियें बी बड़ी गर्मी लगदी ऐ ते गर्मी बिच्च इन्नी बुरी हालत ऐ कि गर्मी बिच्च ते इन्नी जैदा बुरी हालत साढ़ी करदे कि दो दो घैंटे सानूं दिंदे बिजली ते तिन्न तिन्न चार चार घैंटे सानूं दिंदे गै निं ऐ ठंडा बिच्च बी इ'यो हाल ऐ इं'दा बिजली ते उ'नें सानूं देनी निं होंदी दो दो घैंटे ते उ'नें कट्ट करी ओड़ना होंदा कि चार चार घैंटे दे उ'नें कट्ट करी ओड़ना होंदा इन्नी बुरी हालत होंदी कि ना पढ़ेआ जंदा ना कक्ख ना खाने दा मन करदा गर्मियें बिच्च ना कक्ख